हैलो अहाँ राजू जी बाजै छी राजू कैब सॅं हमरा अहाँके नम्बर मिलल दोस्त सॅं तऽ हमरा किछु मतलब रिश्तेदार सब रहै ओकरा मंगाबै क रहय दिल्ली सं जानलिए ओयके लेल हमरा गाड़ी करबा के रहय कैब सं तऽ अहाँ कोनो ड्राइवर नीक ड्राइवर जे हुए ओहि ड्राइवरकेॅं नम्बर सॅं हमरा ई चीज कैब करबा देबै अगर अहाँ करबा दै छियै तऽ हमरा काल्हि के डेटमे दिल्ली सॅं बिहार आबै के छै जानलिए त कनि नीक ड्राइवर होना चाही नीक आदमी होना चाही अगर ईसब नीक आदमी यऽ तऽ अहाँ हमरा ई नम्बर भेजू तऽ हम बुक करबै हँ ड्राइवर साहब अहाँके अखन कोनो कांटैक्ट आयल हैत ओ हमरे नम्बर छी आओर हम हम हमही बुक केलूँ र दिल्ली सॅं बिहार आबैके लेल से अहाँ अपन नम्बर भेजूँ हमरा आ नम्बर भेज कऽ हँ ई अहाँके रास्ताके जानकारी यऽ की नहि से सब बतायब आओर अगर नहि हैत रास्ता के जानकारी तऽ ओहो हमरा रास्ता के जानकारी देब अहाँके अहाँ ई चीज के जानकारी हम घरो पर दय देने छियै सबके आबै के लेल जे अहाँके रास्तामे कोनो चीज़ के दिक्कत नहि हुए आओर